ہندوت ہندوستان میں نقل و حمل کا نظام الحمد للہ بہت ہی اچھا ہے یہاں پہ لوگ زیادہ تر ٹرینوں ہوائی جہاز اور بس ای رکشہ موٹر سائیکل سے عام طور پر سفر کرتے ہیں اور ان ہندوستانی لوگوں کو سفر کے دوران کافی چیلنجوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے چیلنجز یہ ہیں کہ یہاں پہ کرایے کا معاملہ بڑا مشکل ہے کرایہ بہت زیادہ ہے کرایوں میں اگر کمی کر دیا جائے تو بہت ہی اچھا رہے گا اسی طرح سے کیا کہتے ہیں ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں میں ایئرپورٹ نہیں ہے تو اور بہت ساری جگہوں میں بسیں سرکاری بسیں بھی نہیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر جگہ جگہ جہاں جہاں ایئرپورٹ کی کمی ہے وہاں پر ایئرپورٹ کا انتظام کیا جائے اور اسی طرح سے جہاں جن جن علاقوں میں بسیں نہیں چلتی ہیں وہاں پر سرکاری بسیں چلنی چاہئیں اور اسی طرح سے یہاں کی سڑکیں بھی بہت خراب ہیں بہت بعض جگہوں میں تو یہاں پر یہاں پر سڑکوں کی بھی مرمت کی جائے اور اسے بہتر بنانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ساری چیزوں کے قیمتوں میں کمی کی جائے لوگ کم سے کم قیمت پر کم سے کم کرائے پر لوگ سفر کر سکیں اور لوگوں کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں یہاں کے نظام میں بہت ساری چیزوں کی آسانیاں بھی ہیں جیسے ریل کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں تو بہت ہی اطمینان بخش رہتا ہے اور اسی طرح سے ہم اپنی کار بائک اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے ہم سفر کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا عمدہ نظام ہے سڑکیں بھی بعض جگہوں میں بہت اچھی ہیں تو بس حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ جن جگہوں میں کیا کہتے ہیں ایئرپوٹ اور ٹرین ٹرینوں کا ٹرینوں کے جانے کا راستے نہیں ہیں ان جگہوں میں ٹرینوں کے جانے کا راستے بنائے جائیں اور کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ لوگوں کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ حکومت کی طرف جو کرایہ زیادہ سے زیادہ کرایہ وصولا جاتا ہے اس میں کمی لایا جائے یہی ہندوستانی لوگوں کے لیے آسانی ہوگی